आमचें गोंय माणुकलें आसलें तरी आमच्या गोंयान करपा सारकें खूब कितें कितें आसा पयलीं लोकांक दिसतालें की गोंयान फक्त बीच आनी पार्ट्योच जाता पूण आतां आतां लोकांक समजलां की आमच्या गोंयान कितलीं सुंदर देवळां आसा तीं प्रत्येक जिल्ल्यान आमच्या वेगवेगळ्या देवांचो आशिर्वाद पसरुनूच आसा वेगवेगळ्या देवान बरोबर तीं पुळातन काळाचीं देवळां सुद्दां आसा चर्ची आसा मस्जिदी आसा अशें खूब कितें कितें आसा पूण आतांच्या भुरग्यांक आवडटा त्यो एडवँचर स्पोट्स आनी टुरीस स्पॉट्स अशें एक टुरीस स्पॉटचेर आंव फाटल्या वोर्सा गेल्लें तें म्हणजे दुदसागर वॉटरफॉल ट्रॅक इतलो सुंदर ट्रॅक की तुम्ही तुमी भायले जगांकच्यान तुटून एक निसर्गरम्य ट्रॅकार वता अशें दिसपाक लागता तुमकां सुरवात सुरवाती तर ट्रॅक खूब मुश्कील दिसता कारण तें सगळें जंगलानच्यान चलपाचें आसता आनी धबधबो खूब पयस आसा पूण जशें जशें फुडें फुडें चलत वता तशें तशें तुमकां समजता की कितलें सुंदर आमचें हें वातावरण हें पर्यावरण आसा आनी तें आमी कशें जप्पाक जाय तें पूण जाता अशें की जेन्ना खूब लोग एका जाग्यार वता तेन्ना त्या लोकां बरोबर वता तो तेंचो कचरो त्या स्पॉटचेर इतलो कचरो आशिल्लो म्हाका पोवन खूब वायट दिसलें कारण आमी गोंयकार आमी थंय खूब फावटी गेलेलीं आसा आनी आमकां खबर आसा की तो जागो पयलीं कसो आशिल्लो आनी आतां लोकांनी कसो केला तो म्हणून फुडें सरतात आमकां एक झर मेळटा इतली सुंदर इतली थंड आनी गोड झर की तुमकां पयताच बरें दिसता जिवाक फुडें फुडें वता तसोत धबधब्याचो आवाज येवपाक लागता धबधब्याचो आवाज येताच सगळ्यांक कळटा की धबधबो फुडें आसा म्हणून मागीर फुडें फुडें पयता तो होडलो दुदसागराचो धबधबो इतलो बोरो व्हांवता इतलें बरें दिसता आनी तेज्या मदल्यान आसा एक रेल्वे ट्रॅक तितुतल्यान रेल्वे वता आनी एवरी टायम जेन्ना लोग रेल्वेंतल्यान ट्रॅवल करता तेन्ना लोकांक तो धबधबोय दिसता हें सगळें सुंदर दृश्य पोवन म्हाका खूब आवडलें मागीर आमी ते धबधब्यान भितर गेलीं उदक सामकें थंड आनी धवेंच आशिल्लें दुदसागर म्हणटा तशेंच दूद म्हणजे धवें आनी सागर म्हन्जे न्हंय हे दोनी नांवां जोडून येता तसो हो धबधबो आशिल्लो